आं गोबां बास जों गोजान गोजान जायगायाव थांबाय नाथाय सानसेखालि आं जरहाट होननाय जायगासिम थांदोंमोन बेयाव थांनायाव आं गोबां बास सोलायनांगौ जानानै फैदोंमोन मानोना गंसे बास आ गोलाव जायगासिम खारैलाय बेनिखायनो गुबुन गुबुन गारि सोलायनांगौ जानानै फैदोंमोन बेयाव थांनायाव गोबां रोखोमनि गोनांथि जायो आरोना जेनेबा बास आव दै गांबा दै लोंनांगौ जायो आरो उन्दुनो थाखाय मोजां सिट नांगौ जायो आरो बायदि फिसा फिसा बेसादफोरनि गोनांथि जायो

आङो गंसे ए सि गोनां गारियाव गाखोदोंमोन अब्ला माने फार्स्ट टाइम जाय मानसिया ए सि गारियाव गाखोयो बे मानसिया एसेबाबो माने प्रब्लेम जायो आरोना जाय मानसिया ए सि गारियाव गाखोफेराखै बे मानसिया एसे प्रब्लेम जायो आं गिबि खेब गाखोनायाव मा होनो गेस जानानै गोबादोंमोन बेनिखायनो बेफोरबायदिनि थाखाय जाय मानसिया फार्स्ट टाइम बास गाखोगोन बैफोरबायदि मानसिया मा होनो मुलि लानाया बहुद माने गाहामथार गोनांथिथार ओमफ्राय बेफोराव थांब्ला बथल आव दै लानाय आरो जाग्रा मुवाफोर लानाय बेफोरबायदि लानाया गोनांथार नङाब्ला मा नोंहा अनेक प्रब्लेम जागोन आरो सोरनावबा बिथ'गोन मोननाय नङा लुबैगोन मोननाय नङा बेफोरबायदि